दपैह्री अस स्कूलै दा पीले चौल बनांदे जल्दी होऐ तां पीले चौल ते अनारदाने दी चटनी दहीं बी होंदा कदें घ्यौ बी होंदी होंदा बनाए दा होंदा अपना सब किश होंदा ते फ्ही शाम्मी अस बनांदे दाल चौल सब्जी सरेआं साग टोड्डे ज्यादातर टोड्डे गै खंदे शाम्मी साढ़े घर ते मिकी बी बड़े पसंद न अऊं आपे बनानी ते बस होर मेरे पापे बी चौल पसंद न ते अस देसी चौल बनांदे ज्यादातर देसी चौल ते शाम्मी देहीं चौल दाल ते दपैह्री बी दाल चौल जरूर बनांदे पर जल्दी होए तां पीले चोल बनांदे ते परांठे बी बनांदे दपैहरी शाम्मी सब्जी फुल्के ते दाल चौल दाल चौल बनांदे गै बनांदे हैन ते सब्जी ते फुल्के बी

टोड्डे बी बनांदे ज्यादातर पसंद न मेरी दादी गी पसंद न पापे गी टोड्डे पसंद न असें अपनियां मक्कां होन्दियां तां अस टोड्डे गै खंदे ज्यादातर दिने शाम्मी टोड्डे गै खंदे ते दपैहरी दपैहरी घट्ट गै खंदे दपैहरी इन्ने ज्यादा नी खंदे दपैहरी पीले चोल बनाने ते जां फिर ओह् बनाने दाल चौल बनाने परांठे बनाने कोई बी परांठे होए किसै दे बी परांठे होए जियां मूली दे परांठे होई गे जां गोबी दे परांठे बस इयै नेही बड़ियां चीजां जेह्ड़ियां अस दपैहरी च ते शाम्मी यूज करदे न ते होर चटनी बी अनारदाने दी बनांदे बड़ी टेस्टी होंदी शाम्मी दी रुट्टी च जां दपैहरी पीले चौलें च बड़ी ज्यादा शैल होंदी ते बनांदे अस ते मिकी बी बोह्त बड़ी पसंद ऐ ते में बनांदी